ہمارے ضلع حیدرآباد کے کچھ عام کش پیشے یا کیریئر ایسے ہیں جسے ہمارے ضلع حیدرآباد کے لوگ اپناتے ہے جیسے کہ ڈاکٹر انجینئر یا پھر پولیس ہے یہ کچھ عام پیشے ہیں جو ہمارے حیدرآباد سے لا کے لوگ اپناتے ہیں اور یہ پیشے ہمارے ضلعے کی معیشت اور طرزِ زندگی میں کئی طرح سے رول ادا کرتے ہیں